تلنگانہ میں اگر میں تعلیمی نظام کی بات کروں تو یہاں پر تعلیم دینے کی بہت سخت ضرورت ہے اور شاید لوگ یہاں پر تعلیم اس لئے بھی نہیں دے رہے ہیں کہ لو سوشل اکنومک اسٹیٹس ہے اویئرنس نہیں ہے تو ان کے لئے اگر کوئی اسکیم یا کوئی فنڈ ریلیز کیا جائے اسکیم میں اگر اسکالرشپ ان کو مل جائے گی تو ان کو فائننشیئلی بھی سپورٹ ہوگا اسی طرح سے اگر گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں تو اس میں فی کنشیشن تو ہونی ہی چاہئے پورا ہی ان کا فیس معاف ہونا چاہئے اور جو لوگ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی گورنمنٹ کچھ ایسی اسکیم نکالے کچھ ایسا فنڈ ریلیز کرے کہ ان کا اور فی کنشیشن بھی ان کو ہاف ہونی چاہئے بالکل تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اور ہر جتنے بھی ایریاز ہیں پور ہیں نیڈی پیپل جتنے بھی ہیں ایسی جگہوں کا ایسے ضلع کا انسپیکشن ضرور سے ہر سال کو کیا پر منتھ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو سکس منتھ تو کرنا ضرور سے چاہئے تاکہ یہ پتہ لگے کہ کون سے مطلب کتنے لوگ ہیں ایسے جو تعلیم جیسی نعمت سے اپنے بچوں کو دینا پسند نہیں کر رہے ہیں ان کو تعلیم جیسی نعمت سے محروم کر کے رکھ رہے ہیں جو کہ ان کے آنے والی زندگی میں ان کے لئے مشکلات کھڑا کر سکتی ہیں تو اگر آج ہماری گورنمنٹ ہی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی ان کو اویئر نہیں کرے گی تو وہ بچے کل کو اپنا فیوچر کیسے بنائیں گے وہ بچے کل کو کیا کریں گے آگے ہمارے جو نسل ہو گی وہ ہماری برباد ہو سکتی ہے تربیت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا آنے والی نسل کو تعلیم دلائیں گے تو اس لئے میں کہنا چاہوں گی گورنمنٹ سے کہ اگر وہ کوئی اسکیم یا فنڈ ریلیز کر دے لوگوں کی لوگوں کی جتنی بھی مدد ہو سکے فائننشئلی منٹلی بھی ان کو پریپئر کیا جائے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے شاید اس بات کو سمجھ سکیں کیونکہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے تلنگانہ میں تعلیم دینا اپنے بچوں کو یہ ان کا حق ہے تو اسی لئے ہمیں ان کا حق دلانا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اور خاص طور سے جو تلنگانہ کے گورنمنٹ ہے ان کو سب سے پہلے اس چیز کی امداد کے لئے آگے قدم بڑھانا ہوگا